پہلے زمانے سے پہلے زمانے میں بہترین نہیں پڑھ پاتے تھے سیکھ پاتے تھے خیال کر پاتے تھے پابندی نسل جتنی بھی چیز تھی یہ سب پہلے ٹھیک نہیں تھا آج کے زمانے میں وہ آج کے زمانے میں پڑھنا لکھنا موبائل چلنا سب جاننے لگا ہے جاننے لگا ہے طریقہ سب چیز ہر ایک چیز جاننے لغا ہے موبائل ہو انٹرنیٹ بھی چیز ہو ہو مان شریف جتنی بھی چیزیں ہیں آج کے زمانے میں اچھی طرح سے نکل رہی پہلے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا ایسے ہی انّے ادھر ادھر ادھر اچھلتا تھا ایسے ویسے پھلنا چلنا آج کے زمانے میں یہ مذہبی جتنی بھی تحریک ہیں اردو ہو فارسی ہو جتنے بھی اچھے تحریر سے چلتی رہتی ہے اچھے لفظ ہے فلنا چھلنا کے ساتھ اور یہ مذہبی ای پرانے زمانے میں پہلے کے زمانے میں ایسے نہیں مطلب پہلے زمانے میں اچھی سکچھا اچھی یہ کوئی بھی چیز نہیں تھی آج کے زمانے میں بہت سا چیز ہے اچھی طری ہے اور اردو ہے فارسی ہے اور پہلے سے اچھا ہے ہر ایک چیز بہترین ہے